ॿावीह जून ॿ हज़ार सत पंजुवीह जुलाई ॿ हज़ार चारि अठ अक्टूबर ॿ हज़ार सोरहं पंज अगस्ट ॿ हज़ार सत्रहं छवीह जनवरी उणिवीह सौ सतासी